جی وعلیکم السلام آپ کا نام جی اچھا آپ نے کس مقصد سے کال کی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کے والد صاحب کا ٹرانسفر لکھنؤ میں ہو گیا ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کے لیے آپ ایک پروسیس ہوتا ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے تو اُس کے بارے میں آپ کو پتا ہے جی ہفتے بھر میں آپ کو وہ مِل جائے گا اور ڈاکومینٹ کے لیے آپ اپنی لاسٹ کلاس کی مارک شیٹ لے آئیے جو پچھلی کلاس کی رزلٹ جو ہے آپ کا وہ لے آئیے اپنا ایک فوٹو لے آئیے گا اور اپنے والد صاحب کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی آپ کو ہفتے بھر میں آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مِل جائے گا دیکھیے آپ جلدی کا بول رہی ہیں تو آپ اپنے والد صاحب کو لے کر آئیے اور سارے ڈاکومینٹ کے ساتھ آئیے اُس کے بعد میں آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ویری فائی کر دوں گی جی جی پھر بہت اچھی بات ہے آپ جا رہی ہیں میں آپ کے مستقبل مستقبل کے لیے اچھی دُعائیں کرتی ہوں جی کوئی بات